पांजे खेत्र में असांजे खेत्र में प्राकृतिक संसाधन में असांजो हुते गिरनार जेको सुठो ओयू आहे जेको सुठे मां सुठो ऐं जंगल आहे हुते प्रवासियो घुमणु अचनि था देश विदेश खां माण्हू अचनि था हुनजे करे असांजो बिजनैस इलाही अॻियां वधियो आहे सब ॿार सां अचनि ता अने हितां ख़रीदी थिए थी हुन जे कराण असांजे जूनागढ़ में इलाही अॻियां वधियो आहे जूनागढ में आवक वधी आहे हुन यो कारण असांजो प्राक्रुतिक संसाधन तरीक़े उपयोग थींदो जंगल आहे हुन खां पोइ असांयो ॿियो संसाधन अथव गोल्सो गोल्से जो उत्पाधन जीअं जीअं ऐं वधंदो वञे पयो वधंदो ईंदो मां असांखे फायदो थींदो हुन सां असांजी इलैक्ट्रीसिटी अने बिया घणा फ़ाइदा थींदा मतिलबु प्राक्रुतिक संसाधन में असांये ॿ क्षेत्र में इलाही अॻियां वधिया आहियूं हिक गोल्सो अने हिक जंगल हुनए कारण असांखे इलाही फ़ाइदो थियो आहे